बिहारके महत्वपुर्ण सांस्कृतिक परम्पराके अन्तर्गत जे छै से दुर्गापूजा दीपावली छठि ई सब तऽ आबैए अपना छठिमे जनिते छियै पुरा भारतमे अपन मिथिलाके बिहारके जे सांस्कृतिक परम्परा छै से पुरा भारतमे मनायल जाइया ओकर बाद दुर्गापूजा भी आब अपना बिहारसँ बङ्गालसँ धीरे धीरे धीरे धीरे सम्पुर्ण भारतवर्षमे विदेशो सभमे मनायल जाय लागल हँ ई सांस्कृतिक परम्पराके अन्तर्गत अपन बिहारकेँ ई मुख्यतया दूटा त्यौहार छठि मैआ आँ दुर्गापूजा विशेष रूपसँ प्रसस्त यऽ अपना ओहिठमा बहुत प्रकारकेँ संस्कृति जेनाकि शास्त्रके छै शास्त्र निर्णय आ मिथिलि व्यवहारतः शास्त्रके निर्णय जे छै मिथिला व्यवहारसँ प्रभावके चाही अपना ओहिठमा चतुर्थी चन्द्र पूजन भी होइया जे ओकरा पुरा भारतमे दर्शन भी निषेध मानल जाइ छै परन्तु आ बिहारमे अपन मैथिली परम्परामे विशेष महत्वपुर्ण छै सन्स्कारके तौर पर जेना मुण्डन उपनयन विवाह आब तऽ उपनयन मात्र एकटा संस्कारके रूपमे ही रहि गॆल पहिने उपनयनम यानि की गुरुके समीप लऽ जेनाइके उपनयन कहल जाइत रहै आओर अध्ययन अध्यापनसँ पूर्व ही होइत रहए आइकाल्हि एकटा परम्पराके परम्परा बस साथ ही रहि गेल यऽ उपनयन अपना सबकेँ ओहिठमा मिथिलामे बिहारमे महत्वपुर्ण रूपसँ मनायल जाइ छै जे उपनयन जातक नहि होइ छै तातक गृहस्थ आश्रममे नहि आबि सकैया उपनयन एकटा जीवनकेँ मुख्य संस्कारित संस्कार यऽ जे संस्कारके बाद मानल जाइया जे बच्चामे निश्चित रूपसँ संस्कार आबै छै ओकर आध्यात्मिक विकास होइए एहि प्रकारसँ उपनयन आ मुण्डन तऽ प्रायः अहाँक बाल्यकालमे ही भऽ जाइ छै जे केश पैघ भेल एक साल तेसर साल पाँचम साल बिषम वर्षमे मुण्डन निश्चित रूपसँ लोक करवा लैया उपनयन संस्कार तऽ आइ काल्हि बिलम्ब से भी होवऽ लागलै हँ विवाह संस्कार आ उपनयन संस्कारके बाद होइ छै विवाह संस्कार विवाह संस्कार दाम्पत्य जीवनसँ जुड़ैके लेल एकटा मुख्य भूमिका निभावै छै आओर एहिसँ विवाहके मुख्य उदेश्य तऽ सन्तानोत्पत्ति रहय अखन परन्तु एखनका कालमे विवाह एकटा जीवनकेँ मुख्य आधार भए गेलै हँ जेकरा माध्यमसँ एकटा दो परिवार मिलकऽ परिवारके सञ्चालन आ समाजके सञ्चालन कयल जाइ छै ताहि दुआरे ई संस्कार जे छै से बहुत ही महत्वपुर्ण आओर उपयोगी आओर अपन मानव जीवनमे संस्कार उत्पन्न करै के लेल महत्वपुर्ण भूमिका निभावे यऽ